बैतूल जिले में बापू की कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है उसे लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है जब जाकर कहीं नंबर आता है कई बार तो ऐसा होता है कि नंबर आते आते कचौड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं पर हमको क्या है कचौड़ियाँ नहीं मिल पाती है फिर शाम को जाना पड़ता है कि भई चलो अब फिर बनेंगी फिर जाओ तो फिर मिलेंगी सबसे टेस्टी और सबसे बेस्ट कचौड़ी बापू की कचौड़ी हैं हमारे यहाँ से तो खैर दूर है हम लोग जाते हैं मतलब जाते हैं जाते जाते आधा या एक घंटा लगता है जाने के बाद वहाँ जाकर लाइन में लगो नंबर लगाओ बुकिंग करो फिर जब कहीं जाकर वो कचौड़ियाँ खाने को मिलती हैं और उनका टेस्ट इतना बढ़िया है कि उसका जो स्वाद है वह कम से कम दो या तीन दिन तक तो मुँह में रहता है इतनी मतलब टेस्टी बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती हैं वह और कभी जैसे गए हैं तो भई जाकर खड़े हो गए कि अरे यार मिलना है नहीं मिलना है तो वह भैया कहते हैं कि आप दो घंटे रुकिए या आधा घंटा रुकिए हम बना रहे हैं तो रुकना पड़ता है खाने के लिए तो रुकना ही पड़ता है जब वो कचौड़ियाँ हमको मिलती हैं खाने के लिए